नमस्ते मैम हाँ मैम मुझे मेरी बच्ची के ब्यूटी पार्लर कराना है और शदी के लिए सब वो लहँगा चुनरी और सजावट हाँ तो सब फास्ट कितना रहेगा हाँ तो उसमें मेहदी वेहदी सब रचाना है न

और जो सजाने का कितना समय लगेगा अरे बीस अप्रैल को है तो बुक होवे तो आज पंद्रह से चारे पाँच दिन तो है तो दो तीन दिन पहले कराया जाता है तब न कोई आता है तो ज्यादा तो जाओ तो जाओ सब कुछ तुम्हारे यहाँ मिल जाएगा तो क्वालिटी का सब सामान है न देखिए कुछ कम कर दीजिए इस समय खाली हैं कि किसी का कर रही हैं हाँ वो

नमस्कार